पक्षी सबके बारेमे मतलब बाहर जेना कौआ भए गेलय मैना भए गेलय सूगा भए गेलय आओर तोता भए गेलय नकी गरूल भए गेलय ईसब जे आबय छै बाहरसँ आबय छै देखय लए तऽ मतलब देखयमे बहुत अच्छा लगय छै हमरा आरके गाँव आरमे जे होइ छै ई उ जे रहय छै तोता सब जे रहय छै मतलब उ बनाके घर आरके दीवार आरमे उसबमे जे रहय छै बैठय छै तऽ ठीक लागय छै देखयमे आओर पक्षीसब उ रहय छै हमरा आरके गाममे कौआ मैना तोता सूगा आओर गिलहरी इसब मतलब हमरा आरके गाममे रहय छै आ उ बहुत बहुत रहय छै आओर घर आरमे रहय छै उ बिलमे मतलब दूरमे जानेकी मतलब उ रहय छै बङ्गला उङ्गला रहय छै ओइ सबमे रहय छै पक्षीसब देखयमे बढ़िआँ लागय छै